हलो तव्हां मारुती ट्रावेल एजंसी मां था ॻाल्हायो मां चेतना ॻाल्हायां थी मां तव्हां सां ओला बुक कराई हुई मां पंहिंजे परिवार सां सोमनाथ घुमणु वञा पई तव्हांजो ड्राइवर अञां पहुतो काने केतिरी फोनूं कयूं आहिनि पर फोन खणेई कान थो असांखे देरि थिए थी